सामान्यतः अगर घोड़े केवल पालने की बात आए तो फिर केवल उसको पाल ही लेना एक बहुत बड़ी बात नहीं है उसको पाल के उसको अच्छे से उसका ट्रेन्ड करना उसका ध्यान रखना यह सबसे बहुत ज़रूरी हो जाता है क्यों क्योंकि हम सामान्यतः जानवर पाल तो लेते हैं लेकिन उनका ख्याल कैसे रखना है वह कैसे करना है उनमें से जब भी घोड़े की बात आती है जो घोड़े के ऊपर तो हमको विशेष ही ध्यान देना रहता है क्योंकि यह घोड़ों को ध्यान देने के लिए क्योंकि हर एक घोड़े अलग अलग नस्ल के होते हैं और उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है जैसे कि कुछ घोड़ों का उपयोग हम कि रेस रेस के लिए करते हैं दौड़ के लिए करते हैं रेसिन्ग में बहुत वह लगाया जाता है कुछ घोड़ा हम अपने शौक के लिए पालते हैं कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो केवल देखने के या फिर उसके लिए अच्छे होते हैं या फिर कुछ घोड़ों का उपयोग हम ऐसे शादी या उसमें बग्घे के रूप में बग्घी में खींचने के लिए भी करते हैं कुछ घोड़ों का उपयोग हम सामान वाहन उसके लिए करते हैं कुछ ढोने के वाहन ढोने के लिए करते हैं तो अलग अलग उसमें घोड़ों का उपयोग किया जाता है और अपने भारत में तो घोड़ों का प्रचलन बहुत पुराने समय से ही रहा है क्योंकि घोड़ों का पहले से ही अच्छे युद्ध में उसका प्रयोग किया जाता था तो घोड़े का युद्ध में जब प्रयोग किया जाता था तो घोड़े अच्छे होने चाहिए थे क्योंकि युद्ध में घोड़ों का बहुत अच्छा होना बहुत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि समय समय पर उनको दौड़ना और अपने राजा की रक्षा के लिए तो इसलिए बहुत अलग अलग समय पर राजा भी ऐसे हुए हैं जो घोड़ों के ऊपर विशेष ध्यान देते थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान रहा है तो तो उसके उसने सबसे पहले उसने घोड़ों को दागने की प्रथा को लागू किया था इससे फ़ायदा क्या हुआ था कि जिन जो सरकारी घोड़े होते थे यानी राज घराने के घोड़े होते थे जिनका प्रयोग हम युद्ध में करते थे तो उन घोड़ों पर कोई एक राजशाही का चिह्न लगा दिया जाता था और वह दाग दिया जाता था तो उनका उपयोग हम फिर वाहन ढोने या फिर सामान ढोने के लिए या फिर सवारी गाड़ी के लिए उपयोग उनका नहीं किया जाता था वह ऐसा इसलिए किया जाता था कि ऐसा करने से उन घोड़ों की जो क्षमता थी वह कम हो जाती थी लेकिन हमको तो फिर युद्ध में वह पूरे तरीके से वह नहीं कर पाते थे जबकि उन उनका वेतन सरकारी से जाता था तो इसलिए यह जो है करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था अब वर्तमान समय में भी घोड़े का उपयोग करने के लिए अलग अलग क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शौक के लिए ही घोला घोड़ा पालते हैं और विभिन्न प्रकार के जैसे उनका रंग का ऐसा सफ़ेद घोड़ा काला घोड़ा ऐसा भी हो होना चाहिए और उनके बड़े बाल तो इसके लिए हमको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है जहाँ पर उनके खान पीन से लेकर उनके रहने की जगह उनके शरीर का वह ध्यान देना और घोड़े को कहा जाता है कि वह भगवान ईश्वर ने उसको एक बहुत ही उसमें बनाया था क्योंकि यह जो हमारा शरीर है वह पंच तत्वों से मिलकर बना है जिसमें पृथ्वी आकाश वायु अग्नि और वह है तो उसमें जो घोड़ा है घोड़े में हवा की मा वायु की मात्रा भगवान ने ईश्वर ने पंचतत्वों में सबसे ज़्यादा रखी है वह इसलिए इसी वज़ह से घोड़ा जो है सबसे अधिक कम समय में बहुत अधिक दूरी तय कर लेता है और हवा में भी बातें करता है ऐसा कहा जाता है तो घोड़ों का ध्यान रखने के लिए जैसे हमको करने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है जैसे उनके खाने पीने के लिए जैसे सवारी के लिए होंगे ऐसे अपना काम चलाने के लिए हम घोड़े पालते हैं उनके लिए क्या है कि हम कोई घर का खाना ही या फिर घास फूस और भूसा और यह सामान्य चारा ही उनको खिलाएँगे लेकिन जो अच्छे जो घोड़े होंगे जिनको जिनका उपयोग जो है कि देश में किया जाएगा या फिर अच्छे उसके लिए किया जाएगा उनके खाने के लिए बेहतर व्यवस्था हमको करनी चाहिए करनी होगी जैसे हम न समान्यतः तो जैसे घोड़ों के लिए चने की विशेष वह डाइट दी जाती है कि हमको उनको च उनके लिए चने की व्यवस्था करनी चाहिए और यह घोड़े चन चने को खाना भी बहुत पसन्द करते हैं तो उनके और उसके साथ में हम खाने के अलावा और उनको समय समय पर अलग अलग टीके और यह सब तो देने ही चाहिए और अलग अलग वह भी उनकी प्रोटीन और इसका और भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए और जहाँ पर रह रहे हैं उसकी साफ़ सफ़ाई भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जहाँ पर घोड़ा है वह सामान्यतः अस्तबल में हम उनको उसको रखते हैं जो उसके लिए विशेष जगह होती है तो वहाँ पर घोड़ों के लिए बहुत अच्छी साफ़ सफ़ाई वह होनी चाहिए उनके मल मूत्र को समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए और जैसे उनके खुर हैं खुर को भी साफ़ करने चाहिए दाँतों को एक समय समय पर उनकी सफ़ाई होती रहनी चाहिए कान के साफ़ होने और समय समय पर उनको अच्छे से नहलाना भी चाहिए उनके बालों को भी बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए ताकि वह दिखने में भी एक अलग ही मनोरम हमारी दृष्टि वह हम आकर्षित कर सकें और क्योंकि जो हम पालते हैं उनका तो हम उनका वैसे भी हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं क्योंकि वह हमारे जीवन का हिस्सा हो चुके होते हैं तो हमें तो घोड़ों को बहुत ही वह करना चाहिए और जो विशेषत सवारी के लिए जिनका उपयोग करते हैं उनकी यह होनी चाहिए कि वह उनकी क्षमता अधिक होनी चाहिए जो अधिक वज़न को अधिक दूरी तक और ले जा सकें और समय वह ताकि वह उनका पालन पोषण करने वाला अधिक उसको उसका श्रम मिल सके और उसके वह हो चुकी मजदूरी जो लेकिन ज़्यादातर और वह उनको समय समय घोड़ों की जैसे कि कीड़े की दवा खिलाते रहना चाहिए कोई दिक्कत उनको बीमारी हो पर खुर की बीमारी यह सब वह उनमें ज़्यादा होती है उनका समय पर यह वह ध्यान रखना चाहिए और उनके अलग अलग मौसम में भी उनका बड़ा ध्यान रखना होता है कि सर्दियों में उनके लिए क्या होना चाहिए और जो रेस के घोड़े होते हैं और फिर जो चलने वाले घोड़े होते हैं उनके लिए तो हम उनके पैरों को तेल से मालिश भी करते हैं उनके पैर को वह भी करते हैं ताकि उनके पैर जितने ज़्यादा फुर्तीले मज़बूत होंगे वह उतनी ही ज़्यादा अच्छे से वह कर सकेंगे और घोड़ा तो वास्तविकता में हमें भगवान का एक अलग ही वह जान उन्होंने जो बनाया है वह देखने में हमको कितना अच्छा लगता है और हमारी कई ज़रूरतों को पूरा कर सकता हैं और हमारी एक विशेषता है पालतू जानवर है हम कई भी प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं